योगा असांजे हिंदुस्तान जी खोजु आहे असांजे हिंदुस्तान में ई उन जो उपज थियो आहे योगा जो मतिलबु बाबा रामदेव अचण खां पोइ योगा योग इहे सभु चङो ई वधी वियो आहे ऐं चङी फ़ाइदे वारी शइ आहे योगा

ॿासण भुतियूं धुअणु भाॼियूं कटणु फुलिका पचाइण त इहे ॿि सभु एक्चुली हिकु ऐक्साइज़ू आहिनि अंसा नढंपण में ॾिंसदा आहियूं ॿार इहा आङूठो खणी वाति में विधे थो असां वॾा थी वेंदा आहियूं सोचींदा आहियूं भई मां बि आङूठो विधा वाति में न विझी सघंदा आहियूं छो छा त उहे ई शइ असां कंटिन्यूस नथा कयूं ॿार अगरि जीअं नंढपण में आङूठो विधे थो उन खां रोज़ु अंसा अगरि आङूठो वाति में विझायूं पेर जो त हुन जो हिकु नि नियम ठही वञे भई रोज़ु आङूठो विझिणो आहे वाति में त हुन सां उहे हिकु एक्साइज़ आहे त उन में मेरी ॿॉडी फ्लेक्सिबल थी रहे सभु थो रहे ॿार ॾिसो था कीअं रेड़ियूं थो पाए विही कीअं पट ते लेथणियूं पेथणियूं हणंदो आहे पेरु हिलाईंदो डुलाईंदो आहे त उहो सभु योगा जा ई आसन आहिनि त अंसाखे ॾींहं में अधु कलाकु मुनो कलाकु कढी पंहिंजे शरीर जे लाइ थोरो कसरत करणु खपे तव्हां अगरि हेठि नथा विही सघो मथे कुर्सी ते विहो पलंग ते विहो हथ हिलायो डुलायो आङड़ियूं हिलायो डुलायो कुल्हा हिलायो डुलायो थोरो अखियूं बंदि करे पठिती मारे शांतीअ में विहो पंहिंजे साह ते ध्यानु ॾियो त इहे सभु योगा जा आसन आहिनि अंसाजो डेली कयूं त ॾाकणियूं लहणु चढ़णु पंधु करणु हंधि पिण में नोड़ीअ सां उहो टपा ॾींदा हुआसीं मतिलबु कुझु बि तव्हां बॉडी जो ऐक्शन कयो था त उहो योग ई आहे इहे त थियो हलो कसरत अचे असांखे ॿियों आहे तव्हां कॾहिं शांतीअ में विही रहो काथे अखियूं बंदि करे हिकु ई पोज़ीशन में तव्हांजो दिमाग़ चंचल आहे घुमंदो रहंदो वांदो न आहे घुमणु ॾियो घुमंदे घुमंदे हुन खे वापसि पंहिंजे हिन मे खणी अचो थोरो पंहिंजे साह ते ध्यानु ॾियो साहु अंदरि थो वञे त थधो आहे ॿाहिरि थो निकिरे त गर्मु आहे त इहे सभु योगा जूं ई शयूं आहिनि योग करणु खपे शरीर जे लाइ अंसाजे लाइ सभिनि जे लाइ सुठो आहे जय झूलेलाल